ہاں میں مجھے ایک کتاب دی گئی تھی سنسکرت کی وہ اس کے اندر کہانی لکھی ہوئی تھی دوہے لکھے ہوئے تھے وہ دوہے مجھے بہت عجیب لگے میں نے بہت سمجھا بہت سمجھنے کی کوشش کی مگر مجھے سمجھ میں نہیں آئے مجھے میرے ٹیچر نے بھی سمجھایا کہ یہ اس کے اندر ایسا لکھا ہوا ہے ایسے ہے بہت تجویز کرو بہت تم توجہ دو اس کے اوپر تب تمہیں سمجھ میں آ جائے گی مگر مجھ کو اتنی بورنگ لگی تھی وہ اتنی بورنگ لگی تھی کہ میں سوچا تھا کہ اسے یہاں سے کسی اور کو دے دوں اور میں اپنا موڈ فریش کرنے کے لیے کہیں بہت شانتی سی جگہ پہ چلا جاؤں اس کو دیکھ دیکھ کر مجھے دن میں سر میں ایسا درد ہو رہا تھا بہت تیز درد ہو رہا تھا کہ تاکہ میں اسے کیسے یاد کروں گا میرے سمجھ میں نہیں آئی اور اس وجہ سے میں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ بہت کتاب بہت کٹھن تھی بہت زیادہ ہائی تھی مجھ کو اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کروں تو کیا کروں میں کیسے پڑھوں اس کو پھر میں نے ہار کر اس کتاب کو ٹیچر کے حوالے کر دیا میں بول رہا تھا میم میں اب نہیں کر پاؤں گا اس کو کرپیا آپ کسی اور کو دے دیں وہ کر لے گا